हल्लो हा हा मैम मूंखे लाइबररी मौम बुक इशू कराइणी आहे हिकु टाइम में केतिरी बुक इशू कराए सघंदा आहियूं अछा केतिरनि ॾींहनि ताईं असां बुक रखी सघंदा आहियूं ओ अछा त उन खां पोइ लेट फ़ीस केतिरी लॻंदी आहे हिकु बुक जी केतिरे टाइम ताईं हर बुक जी केतिरी लेट फ़ीस पंदरहां रुपए पंदरहां ॾींहनि खां पोइ अछा अछ अछा उन्हनि लाइ कोई मूंखे फ़ार्म वार्म सब्मिट करिणो पवंदो आहे अछा लाइबररीअ जी टाइमिंग छा आहे सुबुह खां अठ बजे खां और शाम जो पंजें बजे ताईं और हॉलीडेस में बंदि रहंदियूं आहिनि अछ अछ अछा अछा अगरि बुक्स में कुझु डैमेज वग़ैरह अचे थो पियो त उन जो कोई पैनलिटी आहे छा अछा अछा अछा त उन्ही में जेके बुक्स इशू कराईंदा कहिड़े असांजा डोक्यूमेंट्स कहिड़ा कहिड़ा लॻंदा अछ अछा अछा अछा अछा जी जी मैडम जय झूलेलाल